मूंखे वणु लॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे असांजा दादा जी पापा जी सभु वण पोखंदा हुआ ऐं ऐं उन जी देखभालु कंदा हुआ उन खे ॾिसी ॾिसी करे मूंखे बि वण लॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे वण लॻाइण सां शुद्ध ऑक्सीजन मिलंदी आहे ऐं प्रदूषण दूरि थी वेंदो आहे वण लॻाइण सां हरियाली हूंदी आहे ऐं असांखे वधीक संख्या में वण लॻाइणा खपनि असांखे पंहिंजे जन्मदिन ते हिकु वण लॻाइणो खपे ऐं उन जी सुठे सां देखभालु करिणी खपे असां वण लग असां तरह तरह जा वण लॻाईंदा आहियूं असां वण लॻाइण लाइ नर्सरीअ मां वठी ईंदा आहियूं या कोई वण असांखे वणंदो आहे त कोई गुल गुल जो वणु वणंदो आहे त असां पंहिंजे मिट माइट या आसे पासे वारनि खां वठी करे लॻाईंदा आहियूं ऐं उन जी सुठी सां देखभालु कंदा आहियूं उन में समय समय सां पाणी विझंदा आहियूं खाद ऐं कीटनाशक दवाउनि जो उपयोग कंदा आहियूं जंहिं करे असांजा वण कीड़नि खां बची रहनि ऐं सुठा हर हरीद हर हर हरा हुजनि असां पंहिंजे वणनि जी सुठे सां देखभालु कंदा आहियूं ऐं असांखे वधीक संख्या में वण लॻाइणा खपनि ऐं उन्हनि जी सुठे सां देखभालु करिणी खपे छो त वण ही ए अहिड़ी शइ आहे जेके असांखे सुठे हवा मिलंदी आहे ऐं गंदी हवा दूर थींदी आहे ऐं वणनि सां ई प्रदूषण रुकंदो आहे ऐं जी जीवन में हरियाली हूंदी आहे वण लॻाइण सां पूरो वातावरण ई शुद्ध थी वेंदो आहे असांखे ऐं सभिनीनि खे बि वण लॻाइण लाइ प्रोत्साहित करणु खपे ऐं अॼुकल्ह जा माण्हू वण कटाए करे उते घरु ठाहिराए था छॾनि जंहिंखे असांखे रोकड़ो खपे ऐं वधीक संख्या में वण लॻाइणा खपनि ऐं उन्हनि जी देखभाल बि करिणी खपे छो त वणनि सां ई असांखे ऑक्सीजन मिलंदी आहे ऐं असांजी जो हानिकारक गैसियूं हूंदियूं आहिनि उहे वणनि सां ई दूरि थींदियूं आहिनि इन करे असांखे वधीक संख्या में वण लॻाइण खपनि ऐं उन्हनि जी देखभालु करणी खपे